ٹیکنالوجی نے تعلیم کی بہت زیادہ مدد کی ہے پہلے تو بہت دور دور سے کلاس ہوا کرتی آف کلاس ہوا کرتی بہت دور دور سے آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے لیٹ بھی ہو جایا کرتے تھے پریشانی اٹھانی پڑتی تھی بہت پڑھنے کے لیے لیکن آج کل تو جو بھی پتا کرنا ہو یو ٹیوب پر سرچ کر دو گوغل پر سرچ کر لو فیس بک پہ سرچ کر لو بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور اور آن لائن کلاس ہو جاتی ہے گھر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ پتا نہیں ہو تو اس ایک دم سرچ مارو ایک دم دیکھ لیتے ہیں اور یو ٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں کیسی کوئی سی بھی بھاشا میں پڑھ لیتے ہیں ہندی انگلش ماٹ کوئی سی بھی کسی کیسی بھی بھاشا میں ایک دم اس لیے بہت آسانی پڑتی ہے آج کل بہت مزہ آتا ہے ایسے آرام سے پڑھ لیتے ہیں زیادہ محنت نہیں لگتی